नमस्ते सर बताइए हलो सर ये आपका डांस क्लास कहाँ चलता है अच्छा सर अयोध्या से तो हम भी हैं सर तो यही हम कह रहे थे कि हमारे छह सात दोस्त अच्छा ये अयोध्या वाला कहाँ पे पड़ता है अयोध्या जिले में दर्शन नगर में पड़ता है क्या फ़ीस चार्ज़ वार्ज़ है सर इसकी इसका फ़ीस चार्ज़ कितना है अच्छा नहीं हमारे साथ सात आठ लड़के और थे ना सर तो इसलिए हम पूछ रहे थे कि क्या कैसे क्या चार्ज़ पड़ेगा इसका मान लीजिए सालाना कोर्स चाहिए था हम लोग को अच्छा हाँ एक साल अगर ये डायरेक्टली एक साल वाला किया जाए तो कितना लगेगा कुछ अरे हम सात आठ हैं कोइ डिस्काउंट ओस्काउंट नहीं होगा सर इसका तो जितने लोग उतने एकाउंट जितने लोग उतने एकाउंट ठीक है फिर आते हैं तो उधर मेरे मुलाकात भी हो हम रसूलाबाद साइड रसूलाबाद